महिलाओं को एक समूह बनाना चाहिए जिसमें सभी महिला बीस बीस तीस तीस रुपए जमा करें और जब किसी को किसी रोज़गार में रोज़गार करने की ज़रूरत पड़े तो उस समूह से जो पैसा आता है उसको अपने रोज़गार में यूज करें बिजनेस में बिजनेस बनाएँ जैसे कि बिजनेस होता है जैसे कि कोई भी साड़ी की दुकान या कुछ भी जैसे चालू करना चाहे जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह और बहुत सारी जैसे ब्यूटी पार्लर में वो जो भी मेकअप वगैरह होता है शादियों के लिए जो भी बिज़नेस है जैसे ब्यूटी पार्लर भी है और साड़ी की दुकान भी खोल सकती हैं और जो लेडीजों के समान आते हैं उसकी भी दुकान खोल सकतीं हैं और सिलाई की भी दुकान खोल सकती हैं और ऐसे जो भी बहुत बिज़नेस हैं जैसे कि सिलाई की मसीन दुकान खोलेंगी तो उसमें जो भी लेडीजों के सामान सिलाई होते हैं जैसे कि कपड़े साड़ियाँ साड़ियों में डिजाइन देना और ब्लाउज वगैरह और दूसरा भी बिजनेस खोल सकती हैं जैसे कि आपने सिलाई से अलग ब्यूटी पार्लर जैसे कि मैंने बताया ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हैं और ब्यूटी पार्लर में मैंने सारा कुछ बताया ब्यूटी पार्लर में जैसे कि दुकान खोलेंगी तो ब्यूटी पार्लर भी चलेगा और उसमें कष्टमर भी बहुत आते हैं ब्यूटी पार्लरब्यूटी पार्लर में तो इसी प्रकार महिलाओं को एक समूह बनाना चाहिए जिससे कि वो अपना बिज़नेस चल सकें